औ नोंथाङा बिजि नामा अ आं नोंथांनाव फंनैसो खोथा सोंहरनो नागिरदोंमोन आं नोंनाव फंनैसो खोथा सोंहरनो नागिरदोंमोन आङो बे रायमना नेसनेल पार्कआव बेरायनो थांनो लुबैदोंमोन नालाय ओमफाय बेयाव माबादि सुबिदा दं माबादि नोंहा खाथिखा नालाय ओंखायनो बेफोरखौ बेरायनो थांनो थाखाय नोंनाव सोंहरनो नागिरदोंमोन आङो नोंहा सिगाङाव बेरायखांनाय नालाय बेनिखायनो आङो आंजों लोगोसे सानै थांगोन जों साथाम थांगोन आमफाय बेनिफ्राय ओम औ औ ओमफाय जानाय लोंनायफोरखौबो मोजाङै सुबिदा मोनजोब खायो न ओम नोंथाङाबो जोंजों थांनो हागोन नामा जायगानिनो हिसाबै जायगानिखा जायगानिखा हिसाबै नोंथाङाबो बेरायफानो हागोन एरैनो जोङो साननैसोनि उनाव थांनो नागिरदोंमोन ओम ओमफाय नोंबो नोंबो सम दिहुनदो आं जोंबो रायलायसै रायलायनानै सम मिलायनानै जमा अ जों साथाम आमफाय नोंजों साब्रैजों जमा बेरायसिगोन दे होमबा बिदिनो जाथोंसै

अ आमफाय क'क्राझारआवबो ओरैनो साहा बागानफ्राव एसे गिदिर गिदिर साहा बागानफोर दंना एफ्रावबो एसे बेरायनो थांनि

दे होमबा दे